हम तऽ ओते पढ़ल नहि छी लेकिन जतबा पढ़ल छी ओतबे बारेमे कहै छी हमसभ जे इसकुल जाइत रहौं तऽ एकटा वैज्ञानिक रहय एडिसन ओ ने ओ ने बिजली के अविष्कार कयने रहथिन किछु तकर बाद धीरे धीरे सभठे बिजली फैलऽ लागल पहिने जेनाकि किछु गोबर पर केलखिन तकर बाद अथि सभपर केलखिन तकर बाद एथि पर आबि गेलखिन किछै अथि बैसायल जे छथिन